आं जी आं जी में मैकेनिक बोल्ला ना आं आं जी आं कोई गल्ल निं कोई बजह निं तुस आई जायो कोई गल्ल निं आं बारी बी ठीक करी देगे लग्गी जाना कोई पंज ज्हार रपेआ ओह् तुस आओ ते स्हेई ठीक करानै ई आपूं घट्ट करी लैगे थोह्ड़े चलो चार ज्हार देई दे अं चार ज्हार देई देओ चलो साढ़े त्रै देई ओड़ेओ ठीक ऐ मेरी दुकान सबैह्रे पंज बजे कोला लेइयै शामीं पंज बजे धोड़ी खुल्लदी ऐ अं ठीक ऐ आई जायो